मूंखे ध्रुव तारो ॾिसणु वणंदो आहे छा लाइ त उहो अकेलो पियो चङी तरह चमकंदो आहे ऐं हुनखे विष्णु भॻवान वरदान ॾिनो त तूं धरतीअ ते ॾाढा ॾुख ॾिठा आहिनि हाणे आकाश में चमकंदे पियो ऐं सॼी दृष्टि भई तोखे ॾिसंदी ॾाढो चमकंदे हिनजे आसे पासे में कोई ॿियों तारो न हूंदो आहे हिकिड़ो ॿियों अकेलो ध्रुव तारो चंद्र वांगुरु पियो चमकंदो आहे माना ॾाढो आकर्षित कंदो आहे उहो मूंखे ॾिसणु ॾाढो वणंदो आहे